सस्कृति ऐं कला जी ॼाणु या पढ़ाई सभई उमिरि जे ॿारनि लाइ नया दर खोले थी सघे पंहिंजे कैरियर खे वॾे मुक़ाम ते पहुचाइण लाइ कला ऐं शिल्प वॾो रोल अदा थो करे सघे नई तकनीकी ऐं भारत सरकार बि इन खेत्र में इलाही कमु करे रही आहे